हाँ ऐसा है कि हमको लोन लेना है आज जो है जो है कि गाड़ी लेना है और कितना पैसा जमा करना होगा कम से

ठीक यदि यदि पचास हज़ार नहीं रहा तब क्या करेंगे

चार चक्का लेना है अगर पच्चीस बीस ठीक है अगर यह यदि पच्चीस हज़ार जमा करें तब इतना पैसा नहीं है ना हमारे यहाँ पैसा कम है पच्चीस बीस हज़ार है इसलिए अगर आप ध्यान दें तो काग़ज़ काग़ज़ क्या क्या चाहिए खतौनी अच्छा खतौनी है साथ साथ मतलब पच्चीस हज़ार रुपया भी लेकर आएँ तो महीना कितना पड़ेगा अच्छा ओके इसका कितने दिन में चुकती होगा

क्या खतौनी लाना होगा